स्विगी जेको मां अॼु ॾींहुं ताईं आडर कराईंदी हुअमि हुनजा पैसा ऑटोमैटिक मिली वेंदा हुआ पर हाणे मां उहा सेटिंग ऑटो पे वारी बंदि थी करायां